जोंनि बे ओनसोलाव गावबा गाव हारिया गावबा गाव मोनफा मोनफा गाहाइ रावखौ बाहायो जोंनि बे ओनसोलनि बर' जातिया बर' राव बाङालिया बांला राव आसामाव एसामिसफोरा एसामिस राव बेफोरखौ गावबा गाव हारिया गावबा गाव रावनिजोंनो फरायो गावबा गाव रावजोंनो गामिफ्रावबो बाहायो थावनफ्रावबो गावजों गाव रायलायनायाव बाहायो सोलोंथायनि थाखाय गोबां रावफोर सोलोंबावनो थाखाय गोबां राव नांगौ जायो जेरै इंराजी इंराजी नङाबा गोबां एन्थ्रेन्स फरिखाफोरखौ लिरनांगौआव सोलोंथायफोरा दावखोनो हाया हाया जायो बिमानि राव रायलायनो दुगा मोननानै बिमानि रावखौल' फरायनानै जाया बिमानि रावनि बादैबो गिदिद गिदिद गोजौ गोजौ थाखोआव दावखोलांनोबा इंराजी रावखौ नांथारगौ होननानै आं सानो गुबुन जायगायाव गुबुन गिदिद साख्रियाव थांनांगौब्ला इंराजीनि बादै गुबुन रावजों सहैनो हाया बिनिखायनो दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावसिनि रावनि अनगायैबो इंराजीनि रावफोरखौ मोजाङै सोलोंनानै बुजिनानै लानाया गाहाम होननानै आं सानो